हेलौ औ आइ लेमजादों मादै आं सपतासे थाना थांगोन थांगोन मादै थांगोन माबा एसे औ मोदै माबा आइआ एसे मोजां जाबानो आं थांगोन जोंहा गोयि मानसि नालाय एसे लाक्रोनांगौ जायो मादै आंथ' ताया होनाखै ना आंथ' थागोन ना आंथ' थांबा मावहैगोन ना फ्लिस ना मादै आं थांगोन आं थांथारगोन बे आइ हामबानो थांथारगोन आङो आंथ' मावखोयोना मादै थांबोनो मावखायोना मावयालासेनो थाया ना आइ लिंहरनायखायसो फैदोंना आङो नोंआना मादै नोंजोंनो फोरोंजागोन ना आंयो जि एसे माबा जायो बेखौनो नों फोरोंबासो आंबो रोंगोन्ना आंथ' एसे उन्दैबो नालाय खोन्थानाङा मादै खोन्थानाङा खनथानांया आं थांगोन खोनथानाङा नाङा नाङा मादै खोनथानाङा आं नों जि थिनो बेखौनो मावगोन मादै आं जेबो फोरोङाना नोङाहाय मादै थांगोन मा फोरोंनांगौ आइआ रावबो गैया ना हारसिंथार ना बिनिखायनो आङो एसे आं रावनियावबो बेरायथारला मादै थांथारला आंयो आं नोंनि खोथा लानानै सोलिथारगोन आं ओंखारथारला मादै नोंनि खोथा लाथारगोन आं मादै दे होमबा एसे आगोल थांनोसै मादै साननैसो आं नोंनि बोसोन लानानै थाथारसै आं मादै बिमा बायदि साननानै थाथारसै आं मादै आं मानिथारनोसै मादै बे खेबसेनिफ्राय आं नआव फैथारला

आंथ' नोंसोरखौ गाज्रि होनाखैना मालायनि सिगाङाव फानसावयाखैना मादै आंथ' नों जि बुङो बिखोनो लायोना जेनबा आं आइ लोमजानायखायसो थादो औ आं थांखागोन मादै थांखागोन दान्ना थांगोन आङो औ दे थांगोन दे मादै दे आं संफोर थांगोन दे औ दे लराया दे औ दे औ दे औ दे मेदै दे औ दे मादै दे औ दे